हा शुरू खां ई कला ऐं शिल्प जा घणेई शयूं ठाहियूं अथमि त पंहिंजे घर में बि उन्हनि खे जॻहि जॻहि ते सॼायो आहे जीअं नंढी नंढी पेंटिंग्स दीवारनि में टंगियल आहिनि गुल गुलदस्तनि में पंहिंजे हथ सां गुल ठाहे करे विधा आहिनि जीअं पुराणी बेकार शयुनि सां बि जीअं माचिस जी दॿियूं खाली थियूं थियनि नंढा नंढा सोफ़ा कुर्सियूं ठाहे करे उहो शोकेस में सॼाए रखिया अथसि सुठा लॻंदा आहिनि ॾिसण में